हिन्दी च स्हानू अस निक्के निक्के हे ते स्हानू मतलव कि हिन्दी च औंदी ही भाशा बोलनी जेह्ड़ा डोगरी स्हानू हैनी आंदी बोलनी डोगरी च स्हानू हैनी आंदी बोलनी जेह्ड़ा दादू साढ़े ओह् बी डोगरी च बोलदे हे हिन्दी च बोलदे हे ते दादा पापा मम्मी सारे अस जेह्ड़े मम्मी पापा सारे साह्नू डोगरी बोलदे हिन्द साह्नू इन्नी समझ नी लगदी ऐ डोगरी इन्नी साह्नू समझ नी लगदी ऐ कि असैं डोगरी बोलनी चाही दी ऐ पर स्हानू साह्नू अपनी भाशा दा पता लगदा भाई अस कियां बोलना साढ़ै सामनै कोई हिन्दी बोल्लै साह्नू इन्नी समझ नी लगदी ऐ थोह्ड़ा थोह्ड़ा पता लगदा कोई ऐसा बर्ड़ ऐ जेह्ड़ा स्हानू नेंई आंदा बोलनें ई एह् बी स्हानू डोगरी च गै पढ़ांदे हिन्दी च नेंई पढ़ांदे ऐ डोगरी च नी पढ़ांदे स्हानू हिन्दी हिन्दी च पढ़ांदे नै साह्नू साह्नू हिन्दी आंदी ऐ पर इन्नी जादा समझ घट्ट आंदी ऐ कुसै बेल्लै कोई ऐसा बर्ड़ ऐ जेह्ड़ा नेंई बोलनै आंदा डोगरी दा हर असैं मतल हर वर्ड समझ आंदें नै साह्नू घर बी अस बोल्ली लैन्ने आं बच्चैं कन्नै बी अस बोलने आं बच्चैं कन्नै चल कोई बर्ड़ हिन्दी कन्नै बोल्ली लैन्ने हिन्ही कोई बर्ड़ नेंई बी आंदा साह्नू बोलनें ई इक्के जेही भाशा ऐ हिन्दी ते डोगरी इक्कै जेहियां भाशां ऐ पर साढ़ै मतलव बोलनै च फर्क ऐ साह्नू गी थोह्ड़ा ठफ लगदा ऐ कि हिन्दी लग ऐ ते डोगरी ऐ एह् लग ऐ डोगरी बी बोलनी चाही दी ते हिन्दी बी बोलनी चाही दी हिन्दी अजकल बच्चे जादा बोलदे नै जोगरी बोलनी चाही दी ते हिन्दी बी बोलनी चाही दी हिन्दी अजकल स्कूलें च हिन्दी बोल्ला दे नै स्कूल घर बच्चे हिन्दी गै बोल्ला दे नै मां प्यो हिन्दी च गै गल्ल करा दे ऐ हून डोगरी बी शुरु कीती दी ऐ गौरमैंट नै स्कूलें बच्चें जोगरी बी पढ़नी चाही दी हिन्दी च बी बोलना चाही दा जेकर अस हिन्दी पढ़ांगे बच्चें ई ते हिन्दी पढ़गंन बच्चे जे अस बच्चें डोगरी समझागे ते बच्चे डोगरी च पढ़ङन जियां मां प्यो समझान बच्चे इयां समझदे नै जे बच्चें ई इंगलिश पढ़ाओ ते इंगलिश बी समझी जंदे न जे डोगरी पढ़ाओ डोगरी च जे हिन्दी पढ़ाओ हिन्दी च समझी जंदे ते अगर जे अस ना जे अस बच्चे गी पढ़ाचै हिन्दी च केई बी बर्ड़ पढ़ाचै बच्चे गी कोई चींज़ आखचै हिन्दी च बोलना ते बच्चे समझदे जे अस बच्चे गी आखचै डोगरी च बच्चै जोगरी लमझना अस निक्के निक्के हे तां साढ़े मम्मी पापा दादा दाददी साह्नू डोगरी चैं पढ़ाए दा जोगरी समझाए दा हून स्हानू कोई आक्खै हिन्दी च नी इन्नी समझ आंदी ऐ